बीस हज़ार पाँस सौ दस नौ लाख दस हज़ार नौ सौ बीस आठ लाख निन्यानबे हज़ार सात सौ पाँच चार लाख पचहत्तर हज़ार दो सौ सात छः लाख पचपन हज़ार सात सौ बीस